पिछले कुछ वर्षों में जोधपुर ज़िले में कई बदलाव किया गया है विशेष रूप से इस की अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचों के मामले में और कई ऐसे बदलाव हैं जोधपुर में जोधपुर में नया रोड राजस्थान का सब से बड़ा रोड बनाया गया जोधपुर में और कईं ऐसे परिवर्तनों में योगदान दिया है इन कारख़ानों ने वहाँ रहने वाले लोगों को जीवन प्रभावित किया गया है उन्होंने आर्थिक विकास के बारे में जोधपुर के जोधपुर ज़िले में आर्थिक विकास में भी बदलाव हुआ है उन के सामाजिक परिवर्तनों में वहाँ रहने वाले लोगों के में भी बहुत प्रभाव हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया एरिया को कम किया गया है गैसेस मिंरल गैस मिंरल वेस इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं और कैमिकल इंडस्ट्रीज को भी कम किया गया है ऐसे कई उपाय किए गए जोध